औ औ मा मा औ ए सेन्देलाथ' दंनाया दङहाय माबा हाइ हिल दं फ्लेट दं नोंनोबा माखौ नांगौ ए दा दामआ दङ दङ दामआसो औ दामआ मा अबे माबा अबेबा दुइ हाजार अबेबा बिदिनो आराय हाजार बेबायदि दामनि दं आराय हाजार बेहा पेन्सिल हिलआ औ फुजानि अफाराथ' दङ एसे जायखिजाया बुरजा लांबा दसथाखासो माबा जागोन आरो दिसकाउन्ट जागोन बिदि औ माबा ए दे उम दामआथ' बिदि खमाय जाया जेनबा माबा नालाय जोंहा माबा बुरजा लांबा एसे मोनगोन दिसकाउन्टखौ ओं माने दामआ एसे बुरजा दं ए दे दे जागोन दे जायखिया फैनानै लांफैबानो जाबाय दङ दंनाया बिराथ मोजां मोजां कवालिटि दाम गोसा गोसानि

ए दङ दङ जुथायाबो दङ दङ सामब्रानि दं अवाटार प्रुफनि दं बिदिनो बिराथ मोजां ए बाटा कम्पानियाथ' जोंनियाव गैया बाटा कम्पानियावसो थायो जायखिजाया मोजां मोजां ब्रेण्डेद माल दङ ओमफ्राय औ औ जागौमोन बेखौ माने जोङो लानाय जाया बाटाया माने गावसिनि बाटा कम्पानियावसो थायो नालाय ओमफ्राय ओंखायनो बेखौ लाबोनाय जायाखै आरोखि दस्रा दस्रा माबानि दं जेन'बा खादिम्सफोर माफोर बिदिनो दस्रा दस्रि कम्पानिनि दं आरोखि जों जायखिजाया बाटानिखौल' दोननाय जायाखै आरो जायखिजाया दामखौ खमायनो बारा हानाय नङा जायखिया बुरजा लाङोबा बिदिनो बिदिनो माबासो एसे खमायनो हागोन आरोखि ना बिदिनो एसे जेन'बा बेनोथ' आंबो जेन'बा माबा माबायाव एसे आ माबायाव लाबोखानाय नालाय दाम गोसायाव लाबोखानाय नालाय ओंखायनो दामखौ खमायनो हानाय नङा खमायबाबो एसेल' खमायनो हागोन औ औ औ दे दे